हाँ शेयर बाजार का ये मतलब है की शेयर की कीमतें आपूर्ति और माँग के कारण बदलती हैं और अधिक लोग किसी स्टोक को बेचने की तुलना में उसे खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाती है इसके विपरीत यदि अधिक लोग किसी स्टोक को खरीदने के बजाय उसे बेचना चाहते हैं तो उसकी तुलना में उसकी रेट घट जाती है शेयर बाजार स्टोक की खरीदी बिक्री करने वाला सभी लोग का सेट है स्टोक या शेयर किसी कारोबार पर मालिकाना हक होने का निशान है और इससे पब्लिक स्टोक एक्सचेंज पर लिस्ट किये गए सेसोयटी और स्टोक जो निजी तरीके से बेचा जाता है अक्सर निवेश रणनीति को ध्यान में रख कर किये जाते हैं हालांकि यह कई स्तरों पर हैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से पता चलता है ये उच्च गति के साथ कम लागत के अलावा इससे नए उत्पादों को बेचने में व्यापर को भी सक्षम किये गए हैं इससे परिणाम स्वरुप सकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम मिले हैं देने लेने की बात की लागत कम होती है जिससे परिणाम स्वरुप मात्रा में वृद्धि हुई है ट्रेडिंग हुई है ट्रेडिंग की मात्रा से अधिक हुई है ट्रेडिंग ऐपो ने सबको आना जाना बंद कर दिया है सभी घर पे बैठ कर यह काम कर लेते हैं